हॅलो आं दुर्गा ट्रॅवलींग एजन्सी आं आं हांव म्हाका गोंयान भोंवपाक जाय आशिल्लें म्हणल्यार म्हाका पारंपारीक अशें एक हें कल्चरांतलीं घरां हें तें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें म्हणल्या तुमची एजन्सी सारके तुमी अशें सगळ्याक भोंवणयतात आं हय हय हय प हय आनी आं

हा हा आं आं आं आमचो चार जाणांचो ग्रूप आसा आनी पांच दिसाचें आमकां तें पॅकेज आसा पांच पांच दिसांनी आं सावत गोवा सावत गोवा सावत

हय हय आमकां आमी चार जाणां आसतलीं न्ही त्या प्रमाणे तुमी गाडी हें करपा शकता ते नंतर आमी हें करता पण आमकां चड करून पोरणी देवळां किंवां थंय अशें किदें अशे ट्रॅडिशनल फॅस्टिवल जाता पय अशें किदें किदें जात्रा बित्रा म्हणटा तशी ते ते तुमी अशें आमकां थंय व्हरपा शकता न्ही

ओके ओके ओके आं आ बरें हांव म्हाजी सगळी इनफॉ आं बरें बरें आं हांव म्हजी आं आं बरें बरें ओके ओके थँक्यू बरें देव बरें करूं